हलो क्या मेरी फूल बेचने वाली मेडम से बात हो रही है तो आपके यहाँ गेंदे के फूल मिलते हैं अच्छा हमारे को दस पंद्रह किलो गेंदे के फूल चाहिए क्योंकि नहीं हमारे को फूल पीला कलर चाहिए बड़ा साइज चाहिए और पंद्रह किलो ताजे फूल चाहिए तो हमको ताज़े ताज़े फूल चाहिए बासी फूल नहीं चाहिए पंद्रह किलो के हिसाब से रेट बताओ उसका अरे यार तुम क्या बोलते हो तीन सौ रुपये किलो नहीं यार हमारे यहाँ कार्यक्रम है इसलिए हमारे को ज़्यादा फूल चाहिए और आप रेट तो इतना हाई फाई लगा रहे हो नहीं नहीं आपको रेट कम करना पड़ेगा नहीं नहीं नहीं मैडम आपको तो दो सौ रुपये लगाना पड़ेगा नहीं तो हम और कोई दुकान से ले लेंगे अरे हम और कहीं से ले लेंगे फिर आपका नुक्सान हो जाएगा इसलिए बोल रहे हैं कि दो सौ रुपये में दे दो अच्छा चलो ठीक है तो आप एक काम कीजिएगा ताज़े ताज़े फूल देना और पूरे ताज़े फूल चहिए और बड़े बड़े फूल चाहिए तो हम कब भिजवा दें किसी को लेने के लिए सात जनवरी ठीक है तो हम सात जनवरी को किसी को भिजवाएंगे सुबह आप पूरे पाँच लाख के फूल दीजिएगा ये क्या हो रहा है